ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटीके माध्यमसँ पढ़ाइ करै छथि जाहिमे अधिकांशतः विद्यार्थी अहाँके कला आओर इन्जीनियरिंगके क्षेत्रमे जा जाइ छथि किछु जे छै से अहाँके सॉफ्टवेयर डेटाके क्षेत्रमे सेहो जा रहल छथि जाहि सऽ कि कम्प्यूटर साइन्स चाहे तऽ बहुत तरहक क्षेत्रमे जे छै से अपन धाको जमेलथि हँ आ विज्ञानके विज्ञानके क्षेत्रमे सेहो नाम कमा रहल छथि आ गणित तऽ जे छै से मिथिला क्षेत्रके आ बिहारके जे छै से तऽ रीढ़ छै गणित एहिठाम सँ जे छै से एकसँ एक विद्वान भेलथि हे जाहिमे आर्यभट्टके सेहो नाम प्रसिद्धि छनि